साइकिल मोटर साइकिल स्कूटर मोटर गाड़ी उठ गाड़ी बैल गाड़ी घोड़ा गाड़ी हवाई जहाज रेल लाइ बस बर्फ़ जी गाॾी ॿेड़ी पाणीअ वारो जहाज ऐं उड़न खटोलो